यू पी एस ई आदि दि प्रतियोगिति परीशाउनि लाइ जेका समाचार पत्र आहिनि हो ॿारनि खे छात्रनि खे ॾाढो सहयोगु कंदा आहिनि हो पहिरीं खां ई कुझु समय पहिरीं ई पंहिंजे अख़बारनि में कढी रखंदा आहिनि के कॾहिं खां इग़्जाम थियणा आहिनि और का ग काथे थियणा आहिनि घणा एग़्जाम थियणा आहिनि ऐं कहिड़े मतिलब खेत्र में कीअं छा करिणो आहे कीअं तयारी करिणी आहे उनजो ॾाढो आइडियो ॾेई सघंदा आहिनि

यां सेंटर किथे पवंदो छा कीअं थींदो उनमें ॾाढी मदद मिली वेंदी आहे उन अखबार जे माध्यम सां उनसां छा आहे उन्हनि ॿारनि खे तयारी करण में कंहिं बी तरह जी कोई दिक़तु न थींदी आहे इन सां समाचार मीडिया जो ॾाढो वॾो सहयोगु मिलंदो आहे